नमस्ते बोलिए सर बोलिए बोलिए मिल जाएगा शीशम वाला है सर आठ हज़ार का वह अस्सी हज़ार का है वो सर एक लाख बीस हज़ार का पड़ेगा तो क्या करें सर लकड़ी ही लकड़ी ही महँगी मिल रही है तो क्या करें हाँ सोफ़ा भी है सर यह एक बाईस हज़ार का एक पच्चीस हज़ार का है एक पैंतालीस का हैं एक अट्ठासी हज़ार का है कब चाहिए आपको हाँ तो कन्सेक्शन हो जाएगा ना सर पहले आप तो पसंद कीजिए कौन सा लेंगे हाँ चेयर है ना हाँ लकड़ी का है शीशम है वह भी है सर वह भी मिल जाएगा हाँ नीम की भी है

सबसे अच्छी आपको पड़ेगी जमुआ की वो बत्तीस हज़ार की है हाँ तो उस उसमें कुछ कम कर अरे पाँच छः हज़ार वही कम हो जाएगा तो इससे इस इससे अच्छा आप वह नीव वाला ले लेना नीव की नीव की ले लें वो पड़ जाएगा आपको बीस बाईस हज़ार का पड़ जाएगा नीव वाला क्या करे हम भी लेबर चार्ज हैं और मिस्त्री है सब और यह सब यह ही अरे हाँ तो कुछ कह रहे हैं कंसेक्शन होगा ना आपका हम बोल रहे हैं ना पाँच छः हज़ार कंसेक्शन हो जाएगा उसमें कब तक चाहिए आपको किस डेट को चाहिए तो मिल जाएगा आपको चलिए हम आपको बीस हज़ार में दे देंगे जमुआ की आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा अभी कुछ पेमेंट दे दीजिए मैं आपका आर्डर आर्डर कर दिया जाएगा आर्डर लिखा रहेगा या फिर ठीक है सर नमस्ते